भारतारि सावथुन आरो देंखोफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो गोदो गोदाय भारतारि सावथुनफोरनि बागै गोदो गोदाय मिउजिकफोरा मोजां नङामोन दा मडार्न जुगाव मिउजिकफोरा आपडेट आरो मोजां साउन्ड सिस्टेमफोरा मोजां जाबाय आं सिरिसफोरनि गेजेराव ट्रेजिडि आरो लाब स्टरिफोरबो मोजां मोनो नायनो दाना बिसोरनि एकटिं गासै दायल'ग फोरखौ आं मोजां मोनो आंनि भारतारिनि गित खनगिरिफ्रा आरजित सिंहखौ मोजां मोनो मानोना बिनि गित खननाय गासै एकटिं फाव फेशनफोरखौ आं मोजां मोनो बिनि स्टाइल बिनि गाननाय जोमनाय बिनि हबिफोरखौ मोजां मोनो